हॅलो गूड आफ्टरनून टिचर हांव म फ्रांसेल वय शनायची मम्मा उलयतां हय ना जाणा जावपाक जाणा जावपाक जाय आसलें सनाया तूं येता न्हू सदांच तिंगा किदें प्रोब्लम आसा ती ग्रेड ग्रेड करता न्हू तें मातशें किद्याक तें डावन गेलां तें जाणां जावपाक जाय आनी म्हाका आ आ तें सारकें तुजें टिचर हय पूण आनी आनी आनी सुवातूय ना न्हू आनी खंय बसोवपा जाता तुं चोयलां आमगे घर चोयलां तुवें हय पूण टिचर आनी किदें करूं जाता आमच्यान मागी मागीर तुका कितें दिसता कितें करचें आमी हांव चोयता टिचर किद्या म्हाका पावोपा तेका मात्शें प्रोब्लेम जाता

ओके आनी थंयता

हांव हांव हांव सांगता टिचर तुका कित्या म्हाका म्हाक येवपान ताका पावोवपाक हें जावचें ना आनी ताचे ग्रेड अशें उत्ता जाल्यार आनी कोणाक मागीर चयता ना जाल्यार हांव बरें टिचर चेता हांव ओके हल रे थँक्यू टिचर ओके ओके टिचर या बरें सांगत तेका हांव तें प्रॅक्टीस करूंकच सोदना बरें टिचर पयता हांव आनी मागीर उलयता तुकोडें आं आनी खंय चयता हाडून पावोपाक जाता जाल्यार तुमी तिंगा तुजो मिस्टर पावयता जाल्यार चयता तेका हय तुमचें म्हाजें ल्हान आसा तेका तेका मागीर चोवया ओके बरें थँक्यू टिचर बरें बरें थँक्यू टिचर